नमस्ते जी अच्छा बताइए कौन कौन सी दवा बच्चों की या लेड जेंट्स की या फिर लेडीज अच्छा बच्चों के लिए जैसे लेटीन आती हैं है उनके लिए सीरप या टेबलेट हैं और जेंसों में बुख़ार आता है पेट ख़राब है औ लेडीज़ों में जैसे कोई परेशानी है दर्द हैं सूजन है बच्चे नहीं होते हैं इस प्रकार से दवाइयाँ हैं मेरे पास अच्छा अच्छा अच्छा तो जेंस में जैसे है किसी का पेट ख़राब है तो उसके लिए वो आती है ली फिफ्टी टू पिलाने के लिए और बुख़ार आता हो तो पैरासिटामाल और दर्द हो तो डोलो ओलो ये और बच्चों के लिए जैसे है लेटीन आती बुख़ार आता तब उनको भी उनके लिए भी डोलो आती है सीरप आती है टेबलेट आती हैं उनको पूरी ख़ुराक आ अच्छी हैं अच्छी है ये दवा नंबर सब हमारे यहाँ बहुत अच्छी मिल रही और लेडीज है जैसे लेडीज़ों वाली सुन लीजिए इसमें औरतों को ज़्यादातर पेट में दर्द सूजन रहती है या लिकोरिया होता है

ये सब दवाइयाँ पीने से सूजन ख़त्म हो जाती है और बच्चे जल्दी हो जाते हैं तो ये सब आपको सौ के ऊपर ही दवाइयाँ मिलेंगी जैसे कल्याणी है जिस जो सीरपें हैं वे सब सौ के ऊपर आती हैं अच्छा अच्छा हम्म हम्म हम्म डोलो

ली फिफ्टी टू ठीक है अच्छा अच्छा चाना हाँ हाँ एनाफोर्टान बी ले लीजिएगा और और डाईजीन सी है जो टेबलेट उसको डाईजीन में गले में जलन नहीं होती है टेबलेट ठीक ठीक है नमस्ते जी नमस्ते जी